दानि दिनावथ' गांसो जाग्रा जुनारफ्रा गांसो मोनजानांगौ बुहुथ जारला जाबाय माने जोंनि जायगायावथ' गांसो थानाय फोथार गुवार गैखाया जा एसे दं बेहायनो ओरैनो खालानानै गुमलाहैनानै दोनबाबो गांसोखौनो बुरजा मोनजाखाला दैज्लां बोथोर होनबाथाय गांसो मोनजानांगौवा गोब्राब जा इसे फोथार दं गुसेब गुसेब नोंनिबो आंनिबो जुनार जेरै मोसौ मैसो मेरला दं ना नखरफ्रोमबो दा बे मोनसे फोथारावनो जमा बेहायनो खाहैयो बेखौनो जायो उदैयानो बुङा गांसो मोनजानांगौवा गोब्राब जायो नैबे जेब्ला माइ हाखाङो बे माइ हाखांबासो जोंनि मोसौ मैसोफ्रा गांसो जाग्राफ्रा आराम गांसो मोनजाहैनो जेरै ओरैनो माइया हाजोबबाय लानदां जाजोब्बाय जों बाहाय खालानानै दोनहैनो हायो हगारहरजायो जेरै माइ गैला नालाय बेफोराव हगार हरबाय गांसोफ्रा बेहाय मोनजाबाय बेबादि बे समावबा मोसौ मैसोफ्रा बे गांसो जाग्रा जुनारफ्रानो मोजां रोखोम मोनजाहैनाय जायो दा दैज्लां बायनाय लोगो लोगो मेसें बायनाय माइ हाखांनानै मोनजाखांनानै जेब्ला माइ गायो गायखांनाय लोगो लोगो गांसोफ्रा खम जाहैयो जेरै फोथार गैया मोनफ्रोमबो जायगायावनो बिदि बुरजा गुवार फोथार गैखाला जुनारफोरनि बे गांसो जाग्रा जायगायानो खम खासै बबे जायगायाव गुवार दंबावो जा खरलेबसे दं बे जायगायावनो खानानै दोननाय जायो मोनजाला ओमफ्राय जेरै नुनो मोनो जेरै जेरावखि जाया जोङो बेफोर जिनिसखौ बुरजा बो लानो हाला फिसिनो हाला बेखायनो एसे एसेल' फिसिनांगौ जाहैबाय बे समखौनो बारग'लांनांगौवा गोब्राब जायो बे जुनार फिसिनो नुनो मोनखानाय बायदि जाखायोबो जोङो बबे जायगायाव गांसो मोनबावगोन दैज्लांबानो मोनजानो राहायानो गैया जाहोदो फोथाराव खाहैदो लाबोदो जिगाबाव खानांगौ जायो जिगाब जाहोदो उदै बुङो बुङा गावसोरनि खोथासै बेलाय जा जायो जाबाय जायाबा ओंखारफिनबाय जिगाबफोरखौथ' बारा जाखाया गोरान बुस्थुखौनो खानानै दोनदो बेबादिनो खालामनांगौ जायो आरो आरो दै दैयाथ' मोसौफोरनि थाखाय लोंनो दैयानो गैखाया क्रायचिज जाजोबखाबाय जेरावबो रानजोबहैखाबाय जेरै जे जायगायाव नों बिलोफोरबाबो रानहैयो दैज्लां बा मेसें समावथ' मोसौआ खाहैदो दाना दैनि दै दौनांगौ बेलायाव मा खालामनांगौ दैखौ मोनला नालाय गावबा गाव न'निफ्राइ लांनानै बाल्थिंआव लानानै रोगानानै दुब्लिफ्राव हैनांगौ जायो खस्थ' मोसौ बुर्जा बा बिदिनो जावले जावले बाननानैसो रोगानांगौ दैफोर गैला नालाय अनेक दैयाथ' क्रायचिज जालांखाबाय नंखायनो गांसो जाग्रा गांसोफ्रा मेसेङाव थाबाबो दैनि क्रायचिज दैनि थाखाय अभाब जायो बे समाव जों मा खालामो मोसौफ्रा हगारनायफ्राथ' बिदिनो गोदाव सोराव नागिरलाबायसै दै मोनला जाय खादों बेफोरनो बाननानै लांसै हैनोसै राननानै जै बे बारलांनाय लोगो लोगो माइ गायनाय खोथिया खुइनाय लोगो लोगो मोसौफ्रा गांसोखौ बारा मोनजाहैला माइया गायनोसै दाना बे समावनो नोङो आरो फोथाराव लाबोफिनदोलाय थिक दैयाबो जोङो मा खालामो बिलो गैला दैसा गैला दैसाफ्रावबो रानहैयो दाना नों बे न'नि कलफोरखौ कलफोरनिफ्रायनो लांनांगौ जाहैबाय उफाय गैया मोसौआ मोसौ मैसोफ्रा गांसो जानानै दै गांनायखौनो सुफुं हैथारनांगौ गांगा हैथारनांगौ आरो बारहावा खाब्रां बारहावानि थाखायनो बारहावायाथ' मोजां नंखाला मा मोजां जाबावनो गाज्रि खासै जेरै नों जे जायगायाव दै गैया सेराव बे जायगायावनो खम जाखायो गाज्रि जाखायो